असां बचपन में जॾहिं नंढा हूंदा होयासे त असां हमेशह पसंदि ईंदो हुओ असांखे जेको शाम जो खेल खेॾिबो हुओ त बैडमिंटन ॾाढो पसंद कंदा हुआसीं अऊं उन में खेॾण लाइ असांखे ॿ माण्हू लॻंदा आइन हिकु असां पाण हूंदा आहियूं हिकु असां सां गॾु ॿियों ऐं इन बैडमिंटन में हिकु रै रैकेट हूंदी आहे जंहिंखे बैट चइबी आहे ऐं ऐं इन सां गॾु चिड़िया हूंदी आहे उन खे असां गुडी बि चवंदा हुआसीं त ॾाढो उहो सुठे सां खेॾणु बढ़िया सां गेम खेॾी वठंदा हुआसीं ऐं गुड्डी चिड़िया खे मथे उॾाईंदा हुआसीं उहो उॾंदी हुई ऐं एॾी ज़ोर ज़ोर सां उन ते शॉट बि हणिबा आहिनि त ॾाढी देर देर ताणी बि असां खेॾी जमाए वठंदा होयासी ऐं एॾो पसंदि ईंदो सभिनि खे उन में छा आहे असांजी एक्सरसाइज़ बि थी वेंदी कसिरत बि थी वेंदी हुई असांजी ऐं असां ॾाढो बढ़िया सां निभाए वठंदा हुआसीं अध अध कलाक असांजी इहा जेकी खेल आहे न असांजो जमंदो हुओ ॾाढो बढ़िया सां असां खेॾी वठंदा हुआसीं त जिते बि जेमाल्हि बि हाणे चाहे वॾा बि थी वियो आहियूं ॿार बि थी विया आहिनि तंहिं खां पोइ बि असां एॾो इन में ॾाढो सुठे सां खेडी वठंदा आहियूं ऐं खेॾण में आनंद बि ईंदो आहे ॾाढो ऐं सुठो बि लॻंदो आहे